नमस्कार कितना दूध चाहिए भाव तो इस समय साठ से अस्सी तक है

और कितना चहिए आपको हाँ ठीक है मिल जाएगा कब आ रही हैं लेने हाँ हाँ मिल जाएगा हाँ अधिक चहिए तो अधिक भी मिल जाएगा

आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अच्छा ठीक है ठीक है आइए ले जाइए हाँ आप आनलाइन भी दे सकती हैं और हाथ से भी दे सकती हैं कैस भी दे दें साठ रुपये लीटर मिलेगा हाँ कम इसमें क्या कम करना है हमको ग्राहकों से लेना है आपको देना है हम कम करेंगे तो ग्राहकों को कहाँ से देंगे हम आपसे फायदा थोड़ी ना ले रहे हैं जो रेट ग्राहक से ले रहे हैं वही आपको दे रहे हैं अरे भैया वो दाल चावल थोड़ी ना है हमारे घर का है कि नहीं उसमें से हम कम कर दें हमारे घर का तो वो है नहीं जो कस्टमर लाके हमको दिया है ग्राहक उसी का है ना भैया तो हम उसको देंगे आपको कम कर देंगे तो उसको हम पूरा रेट कहाँ से लाके देंगे ये बताइए उसमें पानी तो मिलाएँगे नहीं अगर पानी मिला देंगे तो भाई बढ़ जाएगा तो बोलिए पानी मिला के दे दें कम दाम कर दें हाँ तो फिर तब तो पानी वाला चहिए नहीं तो फिर उसमें कम नहीं हो सकता है

गाय वाली दूध क्या चाहिए गाय चाहिए गाय का दूध या भैंस का दूध गाय का दूध गाय का गाय का दूध है पचास रुपये और भैंस का दूध है साठ रुपये जो चाहिए आप ले लीजिए नहीं नहीं पचास में नहीं हो पाएगा हम उसका पैसा वापस कैसे करेंगे हमारे घर तो है नहीं

हमारे घर नहीं है ना कि नहीं हम घर से दे देंगे अब किसी और से किसी से लेंगे तभी तो आपको देंगे

और दस रुपये लीटर तो हम कहाँ से लाएँगे इसमें पैसा नहीं कम हो सकता है अगर पानी अब नमस्ते